जी गुड मॉर्निंग जी कौन बोल रहे हो सर नाम बता जी शाम को आपको आपने खाने के बाद में पेट दर्द हुआ था जी क्या खाया था आपने शाम को खाने में जी सब्ज़ी किसकी थी जी गोभी की थी सर वो नहीं खाना था आपको उसी की वजह से पैन पेट में दर्द हुआ है और कितना खाया था कितनी खाई थी कितनी रोटी

सर वो कम खाना है अभी आपको क्या है पेट में दर्द उसी की वजह से हुआ है तो आप क्या है अभी नॉर्मल खाना खाइएगा जैसे दाल हुई पतली सब्जी हरी सब्जी वो खाइए जी जी वो उसी की वजह से होता है सर और आप आप देखिएगा कल मैं आपको टाइम मिले फिर दिखा लीजिएगा और आपने जो मैंने टेबलेट दी थी वो बराबर से ले रहे हो आप जी कल आजाइए आप हाँ उससे पहले आपने दिन में क्या खाया था और सुबह में हाँ तो वो आपको बिल्कुल नहीं खानी है जैसे हरी सब्जी हुई दाल हुई पतली चीज़ वो खानी है सर फर्स्ट में हाँ वो चल जाएगी वो खाली पेट वाली गोली है ना वो टेबलेट वो जरूर लेनी है हाँ दाल चावल चल जाएंगे थोड़ा कम खाइए लेकिन ज़्यादा नहीं लिमिट में खाइए हाँ वो चल जायेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाइए ज़्यादा नहीं खाइयेगा एक साथ में हाँ तो आप आ जाइए आज ही आज चाहते हो तो आज शाम को आ जाइए दिखाने के लिए मैं यहीं हूँ हाँ यहीं पे मिलूंगा अपने घर पे ही आ जाइये दिखाने के लिए और कुछ जो और कुछ जो और जो टेबलेट है वो बिल्कुल ले लेना पूरे टाइम हाँ तो आ जाइए आप दिखा लीजिए और मैं आपको टेबलेट चेंज करके दे दूंगा एक साथ हाँ तो वो आपके खाने की वजह से ही हुआ है वो आपने गलत खाना खा लिया था और तो कुछ ज़्यादा खा लिया था ज़्यादा मात्रा में वो गोभी की आलू की ये सब्जी बिल्कुल नहीं खानी है बैगन वगैरह हाँ तो वो तो वो तो सर टेबलेट ज़्यादा दे देंगे उसकी भी उसकी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पेट में तो उसी की वजह से हुआ और आप आपने शायद शाम के टाइम वो खाली पेट वाली गोली नहीं लिए होगी जी और पेट में गैस की समस्या भी हुई थी क्या हाँ वो उसी की खाने की वजह से हुई है हाँ तो उससे हुआ आपके खाने की वजह से हो रहा था हम दवाई गोली ले लिया टाइम टू टाइम और आजाइए शाम को दिखाने के लिए जी इतना नहीं खाना है कम खाना है नहीं अभी थोड़ा कम खाइएगा फिर वो बाद में खा लीजिए पूरा हाँ जब तक हल्का भोजन करना है और दवाई गोली है पूरे टाइम टु टाइम लेनी है जी आ जाइए आप दिखाने के लिए शाम को ठीक जी